कोहिनूर बाइक से बात कर रहे हैं आप मैं मांडव से हूँ मुझे एक महीने के लिए एक गाड़ी रेंट पे चाहिए मेरा कोई प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए आप रेंट पे देते हैं गाड़ी मुझे ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसका ऐवरेज भी अच्छा हो और मेंटेनेन्स भी लो हो जिसका

अच्छा आप बताएँगे मुझे स्प्लेंडर का क्या चार्ज रहेगा फ़ोर हंड्रेड रुपीज़ पर डे के हिसाब से मुझे महीने के लिए ही चाहिए अच्छा इस में मेंटेनेन्स का क्या रेहता है मैकेनिकल वर्क आपका रहता है आप पल्सर का और बताएँगे पल्सर का क्या रहता है अच्छा छा पल्सर का ऐव्रेज क्या है डॉक्यूमेंटेशन में क्या रहता है ठीक है सर ओके ओके सर